ہاں ہلو کیا میں کارپنٹر صاحب سے بات کر رہا ہوں دیکھیے ایسا ہے کہ مجھے ایک ماڈلر کچن بنوانا ہے اپنے یہاں میں نے ابھی نیا فلیٹ خریدا ہے اس میں تمام فرنیچر وغیرہ لگنے ہیں تو میں کچن بھی بنوانا چاہتا ہوں ماڈلر کچن تو کیا کیسے بن سکے گا دس دس فٹ ہے دس فٹ میں ہے نہیں یہ ایل شیپ میں ہے اب اس میں کتنا میٹیریل لگے گا ہوں ہوں جی بالکل اچھا ہاں ہاں جی جی جی جی جی جی ہوں ہوں اچھا تو یہ تو ٹھیک آپ بتا رہے ہیں جتنا لگے گا سامان یہ تو ظاہر ہے کہ آپ ہی بتا پائیں گے اور آپ بہتر بتا پائیں گے تو بھئی میں کیا یہ جان سکتا ہوں کتنی قیمت اس کی ہوگی ہاں کتنا خرچہ آ جائے گا اچھا یہی صرف بنانے بنانے کا تیار کرنے کا ستائیس ہزار روپے لیں گے آپ آپ یہ نہیں دیکھیے میں نے میں نے آپ کی تعریف سنی ہے کئی لوگوں سے لوگوں نے مجھے بتایا کہ بھئی وہ بہت صاف ستھرا کام کرتے ہیں بہت اچھے کارپنٹر ہیں بہت تجربے کار کارپنٹر ہیں اسی لیے میں آپ کے یہاں آیا آپ کا نمبر مجھے میرے ایک دوست نے دیا تھا تبھی میں ان کے مدد سے یہاں تک آیا تو کیا یہ مجھے کچھ زیادہ لگ رہا ہے کیا کچھ کم کر سکتے ہیں اس میں آپ اچھا یہ وقت کتنا لگیں گے آپ اس کے لیے ہاں چلیے ٹھیک ہے کچھ اور جلدی کر سکیے گا تو کر دیجیے گا اور بھی کم وقتوں میں لیکن جیسا بھی آپ مناسب سمجھیے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ مجھے دیں تو ایسا ہو کہ میں میں بھی خوش ہوں اور دیکھنے والے بھی خوش ہوں ان شاء اللہ ہاں

چلیے ٹھیک ہے اچھا کام ہونا چاہیے گا ان شاء اللہ ان شاء اللہ ہم انتظار کریں گے ٹھیک ہے خدا حافظ